हा टैक्नोलॉजी अचण खां पोइ फ़ोटोग्राफी में जामु ई बदलाव थी वियो आहे जीअं पहिरीं ज़माने में पाण कैमरा खणी घुमंदा हुआसीं फ़ोटो खिचण लाइ ऐं हाणे त फ़ोन पे वठा आहे जॾहिं मनु करे जंहिंजो खपे तंहिंजो फ़ोटो पाण खिचे करे कंहिं ते बि अपलोड करी सघो था पहिरीं त फ़ोटो खिचण में जामु टाइम लॻंदो प्रिंट आउट कढाइण में हाणे त टैक्नोलॉजी अचण खां पोइ प्रिंट आउट त हिकु सैकेंड में निकिरी वेंदो आहे फ़ोटो जो ऐं फ़ोटू कढणु त जामु मतिलबु हिकदमि सहुलियत थी वई आहे माण्हुनि लाइ की जंहिंजो खपे तंहिंजो फ़ोटो खिचे करे सोशल मीडिया ते अपलोड कनि था पहिरीं ज़माने में रोल खपंदा हूंदा कैमरा में विझण लाइ हाणे त सिर्फ़ु हिकु नंढो सो फ़ोन खपे जंहिंमें कैमरा हुजे पाण हुन ते बटन दॿाए करे हिकदमि झटिपटि पाण क्लिक करे फ़ोटू खिचे सघूं था टैक्नोलॉजी जी वजह सां फ़ोटोग्राफी में त जामु बदलाव थियो ई आहे एंड बसि